हमरा घरके बनायल साधारण सिम्पल खाना पसन्द छै जे एकदम अपना मम्मी रऽ हाथ रऽ या खुद रऽ बनायल खाना हमरा बहुत पसन्द छै खुद रऽ बनायला खीर पूरी ये सब सब्जी सिम्पल टाइपके कम तेल आओर मसालाके खाना पसन्द छै जादा तेल मसाला हमरा नहि पसन्द छै बहुत कम तेल मसाला होना चाहिए नॉनवेज भी पसन्द छै नॉनवेज लेकिन नॉनवेज भी कम तेलमे ही पसन्द छै जादा तेल हानिकारक होइ छै शरीरके लेल इसलिए जादा तेल खाना सही भी नहि छै आओर आओर पूरी वूरी भी कम ही खाइ छियै सिम्पल रोटी जादा पसन्द छै चावल दालि सब्जी सिम्पल रोटी ये सब चीज जादा पसन्द छै खीर हमरा बहुत जादा पसन्द छै खीर हम खुद भी बनायके खाइ छियै म सबके भी खिलाबै छियै खीर हमरा इतना पसन्द छै खीर हम बहुत अच्छा बनाबै भी छियै आओर सबके खिलाबै भी छियै खीर आओर मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाबै छै जादातर खाना हम मम्मीसँ ही सिखलो छियै बहुत किछु मम्मीसँ आओर बहुत किछु अपना सासुमाँ सँ भी सिखलो छियै रोटी बनाबै तऽ बिल्कुल नहि आबै रहै रोटी बनाबल हमरा सासु माँ सिखैलो छै आओर जितना सिम्पल खाना उतना बेस्ट होइ छै जादा तेल मसालासँ अच्छा सिम्पल खाना पसन्द भी छै आओर सिम्पल खाना ही खाना चाहिए किएकि तेल मसाला खैलासँ हेल्थके लिए भी खराब होइ छै हेल्थ इश्यूज होइ छै तेल मसाला बहुत जादा प्रॉब्लम्स होइ छै तेल मसाला खाना डॉक्टर भी मना करले रहै छै तेल मसाला कम खायला इसलिए सिम्पल खाना भी खाना चाहिए बिना तेल मसालाके एकदम कम तेल मसालामे खाना खाना चाहिए आओर कम तेल मसालावला खाना भी बहुत अच्छा लागै छै अइसन नहि की अच्छा नहि लागै छै बहुत अच्छा लागै छै हमरा कम तेल मसालावला ही पसन्द भी छै आओर दूध दूध रऽ हरेक प्रोडक्ट खाना चाहिए दूध रऽ हरेक प्रोडक्ट हमरा पसन्द छै दूध रऽ बनल चाहे ओ मिठाइ ही हुवऽ पेड़ा कुछ भी हुवऽ खीर सेवइ हर चीज दूध रऽ बनल पसन्द छै ओकरोबाद फिर नॉनवेज भी पसन्द छै नॉनवेज मछली मीट चिकेन ये सब भी बहुत जादा पसन्द छै हमरा मैदाके प्रोडक्ट हमरा बिलकुल नहि पसन्द छै आओर मैदाके प्रोडक्टके लिए डॉक्टर भी हमरा मना मैदाके प्रोडक्ट खाना भी नहि चाहिए आओर मैदाके प्रोडक्ट कुछ भी हमरा पसन्द नहि छै मैदा रऽ बनलो एकदम कुछ भी पसन्द ही नहि छै खाना भी नहि चाहिए पसन्द भी नहि छै सबसँ अच्छा सिम्पल गेहूँम रऽ आटा रोटी उ सबसँ बेस्ट होइ छै रोटी सब्जी चावल ये सब सबसँ अच्छा खाना होइ छै